हां जी हां में डाक्टर बोला निं तुस कौन

अच्छा ते तुस इ'यां करो पैर ओह् करो गर्म पानी करो ओह्दे च फटकरी पाओ नमक पाओ ते ओह्दे कन्नै पैर अपना धोवो तुसेंगी फर्क लग्गी जाना हां ते ओह्दे कन्नै धोवो पैर तुसेंगी फर्क लग्गी जाना ते जे तुसेंगी जैदा दर्द होग ते फिर कोई टिक्की खाई लैएओ

कोई दर्द आह्ली टिक्की खाई लैएओ ना नेईं फर्क होग तां हां ते फिर तुस नेईं अगर तुसेंगी फर्क होएआ फिर तुस मेरे अस्पताल आई जाएओ उत्थैं परमंडल उद्धर ऐ ना बस स्टैंड दे अग्गें शिव टैम्पल देवका दा औंदी ऐ उत्थै इक बोर्ड लग्गे दा हास्पिटल दा मेरा ते तुस उत्थे आह्नियै मेरा नांऽ पुच्छी लैएओ ते फिर में थोआनू उत्थै दिक्खी लैगा पैर चेक करियै थोआढ़ा भाई तुसेंगी केह् प्राब्लम ऐ